ہلو جی السّلام علیکم ذائقہ سے بات ہو رہی ہے جی ہاں سر میں نے کھانے کا آرڈر کیا تھا اس میں میکسیمم کتنا ٹائم لگ جائے گا جی ہاں ہاں جی کھانے کا انتظار بے صبری سے ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دس منٹ کے اندر پہنچ جانا چاہیے چونکہ میں شاہین باغ میں ہی رہ رہا ہوں اچھا اچھا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اچھا نہیں سب ٹھیک ہے ٹریفک بھی نہیں ہے روڈ تو کلیئر ہے ہاں میں ٹھوکر نمبر سات پہ رہ رہا ہوں شاہین باغ کے جی تو مجھے لگتا ہے کہ بیس سے پچیس منٹ بہت ہے

جی جی ضرور پلیز جی جی جو آپ نے ٹائم دیا ہے پلیز اس پہ اس کو ڈلیور کریں جی جی مہربانی ہوگی شکریہ جی جی ٹھیک وعلیکم السّلام